हमें चौबीस घंटे में से सिर्फ़ छः आठ घंटे ही बिजली प्राप्त होती है बिजली कटौती के कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे जैसे हमारे जीवन में बिजली कटौती के कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि खाना बनाने के लिए हमें रोशनी नहीं मिल पाती है रात को पानी भरने के लिए मोटर नहीं चालू होती है बिजली के बिना इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण हमें हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित होता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है